हैलो हम तऽ एगो प्रोडक्ट मङ्गैले रहियै जार कण्टेनर जार जे तऽ देखैमे बहुत अच्छा रहै लेकिन न ऐलै तऽ उतना अच्छा नै रहै टिकाउ नै रहै जे छुबैके बाद न अइसन फील होलै कि पैसा हमर वेस्ट होय गेलै आओर जायकऽ की कहै जादा दिन चललै भी नै जादा दिन नै चललै ओकर बाद ऊ न एक्सचेञ्ज भी नै होलै जे सोचलियै कि ओकरा एक्सचेञ्ज करके हम दूसरा प्रोडक्ट ले लेबै न ओकरा एक्सचेञ्ज तेक्सचेञ्ज कुछ भी नै होलै इसीलिए ऊ प्रोडक्ट अच्छा नै रहै नया नयामे तऽ देखैसऽ फोन पऽ लगलै कि बहुत अच्छा अच्छा दिन चलतै जादा दिन चलतै इसलिए हम ओकरा परचेज करलियै लेलियै लेकिन ऊ आबैके बाद अच्छा नै रहै यही लेऽके ऊ प्रोडक्ट अच्छा नै अयलै हमरा